हमरा मैगी बनबै लए आबैया आ ओकरबाद जे छै मैगी के बाद पास्ता की कहै छै पास्ता मीट उट बनबै लए आबै छै हमरा ओकरबाद जे छै मैगी हम बनबै छी बरा नीक सऽ आ ओहिमे हरचीज के उपयोग करै छी टमाटर मैगी मशाला आ ओकारबाद जे छै पास्ता मे भी ओहि चीज उपयोग करै छी मीर्ची प्याज आदी हल्दी नमक की कहै छै नमक के उपयोग करै छियै फेर ओकरबाद मछली भी बना लै छियै कनी मनी आबै छै बनबयला आ ओकरबाद जे छै बहुत सामान एहन छै जे की हम खुद सॅं भी बना लै छियै मछली मीट पास्ता मेगरोनी आ

हींग मैगीमे मैगी शके पहिले उबालै छियै उबालै के बाद ओकरा जे छै ऊबालि कऽ ओकरा फेर थाली मे राखलहुॅं फेर ओकरा प्याज डाललहुॅं पहिले तेल डाललहुॅं फेर प्याज डाललहुॅं ओकरा फ्राइ केलहुॅं फ्राइ करय के बाद मीर्च देलहुॅं मीर्च देला के बाद सारा मशाला ओहिमे गिरेलहुॅं ओकरबाद फेर मैगी गीरेलहुॅं फेर मैगी के फ्राइ केलहुॅं फ्राइ करै के बाद ओकरा जे छै कोनो थाली मे निकललहुॅं फेर ओकरा जे छै जे भी छै सब के थोड़ा थोड़ा करके देलहुॅं खयलहुॅं आ खाना बरा अच्छा लागै छै मैगी खाय मे हम बहुत ओकर अथी करै छियै मैगी आओर पास्ता बहुत जादे हम युज करै छियै जे अयला की जे छय बढ़िऑं लागै छय खाय मे